जय झूलेलाल साईं अचो अचो अचो ॿुधायो हा हा साईं सभु यादि आहे यादि आहे ॿुधायो ॿुधायो हा हा ॿुधायो न छा थियो गाॾीअ में ॿुधायो अछा हीअं तव्हांजे वटि उहो जेको असां शोरूम मां उहो ॾिनो हुयो छा चइबो आहे बैटरी ऐं उन्हनि जी सभु इंश्योरेंस जा कार्ड था खणी आया आहियो हा उहो हा हो हो त मां मुंहिंजे माण्हू खे ॾियां थो चवां थो तव्हांजी गाॾी ॾिसी वठंदो तव्हां कार्डु ॾिखायो कार्डु हो सभु ॾिखाए छॾियो हिकु टाइम तसली थी वञे हीअं हीअं हीअं मुंहिंजे बरसाति जो टाइम हूंदो आहे न त जामु जामु असां हुते हीअं थींदो रहंदो आहे मतलबु गाॾीअ अंदिरां हेठां पाणी वेंदो आहे हिन करे कॾहिं कॾहिं बैटरी कंहिंजी कंहिंजी ख़तमु थी वञे तव्हां किथे पाणी में खणी विया हूंदा हिन करे तव्हांजी ख़राबु थी वई आहे हो त कुझु न थी वेंदी आहे जीअं तव्हांजी गाॾीअ खे वधीक टाइम न थियो आहे तव्हां हाणे हाणे ई वरिती आहे त उहो रिप्लेस करे छॾींदुमि ता ख़ाली हो जेका कार्डु आहे हुन जे मथां काहे कार्ड जे मथां पंहिंजी साइन करे छॾियो मां मुंहिंजे माण्हू खे चवंदुमि बैटरी चैंज करे वठंदो हिकु केतिरो टाइम लॻंदो

तव्हांखे कल्ह सुबुह जो वञिणो आहे हींअर त हींअर त जामु जामु जामु हो आहे ग्राहकी पर मां मुंहिंजे माण्हू खे चवंदुमि हिकु तव्हां ब्रेक लाइ मूंखे चओ था ब्रेक ब्रेक बि ॾिसी वठंदुमि हैडलाइट ॾिसी वठंदुमि पोइ छा चइबो आहे हा सर्विस करे छॾींदुमि जीअं हा ॿुधायो ॿुधायो ॾिसो मां मां मुंहिंजी सॼी कंदुमि कोशिशि जीअं तव्हांखे कार मिली वञे सुबुह ताईं पर कुझु बि थिए त तव्हां काई बुरो न मञिजो मां राति ताईं कीअं बि तव्हांखे कार करे ॾींदुमि चिंता न कयो तव्हां तव्हांजो मन जेको हा ठीकु आहे वाहेगुरु जय झूले